घर के अंदर गार्डन बनाना बहुत सस्ता रहता है इसलिए घर में गार्डन बनाना मुझको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर के गार्डन में हम खुद मेहनत करके गार्डन को बनाते हैं इसमें पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है और हमें गार्डन गार्डन के चारों और मेड बंदी हम खुद ही करते हैं और महँगा गार्डन महँगा गार्डन बनाएंगे घर से बाहर तो उसके चारों और दीवार करनी पड़ेगी दीवार करने के साथ साथ उसमे यानी कि ज़्यादा पैसा भी लगाना पड़ेगा इससे हमें नुकसान है तो इसलिए हम घर के अंदर गार्डन बनाए तो वो हमारे लिए सही है क्योंकि सस्ते से सस्ते में हमारा गार्डन बन जाता है उसमें हम रोजाना उसकी अच्छे से देखभाल भी कर सकते हैं छोटे गार्डन से अब बाहर वाले गार्डन के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा इससे अच्छा है कि छोटा गार्डन हमें बहुत सस्ता पड़ता है इसलिए छोटा गार्डन बनाना बहुत अच्छा लगता है